भारत में वधीक ॻाल्हाइण वारियूं ॿोलियूं हिंदी बंगाली मराठी गुजराती तेलगु तमिल उड़िया ऐं मलयालम पंजाबी असमी आहिनि असांजे भारत में हिक सौ वीह ख़ासि भाषाऊं आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु ॿ सौ सतरि मातृ भाषाऊं आहिनि भारत जी मुख्य ॿोली हिंदी आहे ऐं ॿिए नंबर ते अंग्रेज़ी ॿोली आहे मुंहिंजे हिसाब सां भारत जूं ॿोलियूं उनजे संस्कृतीअ खे अञा वधीक ई मशहूरु कनि थियूं अलॻि अलॻि ॿोलीअ जा माण्हू असांजे भारत में हिकजुट थी रहनि था हिक ॿिए खे दुख सुख में मदद कनि था हर हिक ॾिण वाड़ हिक ॿिए सां गॾु जी मिली करे मल्हायण था ऐं हिक ॿिए सां भाकुरु पाए हथ में हथ मिलाइ त्योहार मल्हायण था ऐं ख़ुशियूं मल्हायण था ऐं हिक ॿिए खे पंहिंजनि खाधनि जी हिक ॿिए खे खाराइण था ऐं ख़ुशि थियण था